बिहारके इतिहास किछु एहन छल जे पहिले बिहार बङ्गालमे रहए अब बंगालसंँ टूटिकेंँ बिहार अपन अलग एकटा स्टेट बनल आओर ओकर किछु दिनके बाद एकटा उड़ीसा राज्य अलग भेल बिहारसंँ बिहारमे ओकर बाद दू तरहकेँ स्थिति बनि गेल एकटा पहाड़ी मैदान मतलब एकटा पहाड़ी मतलब क्षेत्र बनि गेल आओर किछु जगह मैदानी क्षेत्र बनि गेल तऽ किछु किछु सालक बाद फेर एहिमे किछु संशोधन कए कऽ इमहरका मतलब की बिहार आओर झारखण्ड कए कऽ दूटा अलग स्टेट बना देल गेल ओकर बाद जेना मतलब एतुका भाषामे हम बजए छी जे इमहरका आदमी बहुत भाषाके प्रयोग करैत अछि जेना मैथिली भोजपुरी मगही अङ्गिका हिंदी इंग्लिश तऽ आब कॉमनमे आबि जाएत अछि तऽ हिंदी इंग्लिशके हम बाते नहि करब ओकर बाद जेना यऽ हमसब तऽ मिथिलाके छी तऽ मिथिला पर किछु विशेष ध्यान देब हमर सबके जेना मिथिला जे छै समूचा जतए भी मिथिलाके भाग अछि अठारह गो जिला आबैत अछि मिथिलामे तऽओ पूरा आबैत यऽ मतलब मैदानी एरिआमे एमहरका एमहर नदी किछु जादे अछि कोनो भी मतलब महासागरके टच सबमे यऽ जे सिर्फ नदी वगैरह छै नदी छै छोट छोट नदी सब छै जे वजहसँ हमरा सबके बाढ़क सामना कभी कभी बहुत गम्भीर रूपसंँ करए पड़ैत अछि तऽ अहिना कभी कभी बहुत सुखाड़क बहुत जादा करए पड़ैत अछि जेना एहि साल मतलब गरमी बहुत जादे बढ़ि गेल रहल तऽ वर्षा तऽ अभी तक हमर सबहक किछु खास भेल हँ नहि तऽ हमरा सबहक अभी सुखाड़क मतलब सामना करए पड़ि रहल अछि तऽ इएह सब छलऽ जेना हमरा सबके मिथिलामे अठारह गो जिला छै तऽ मिथिलामे सिर्फ मैथिलीके ही नहि सिर्फ हिंदी आओर मैथिलीके नहि कभी कभी इंग्लिशके भी यूज करए छल इमहरका व्यक्ति सब उर्दूके भी यूज करए छल इएह सब बिहारके संस्कृतिमे इतिहास आओर भूगोलके प्रभाव पड़ल अछि